हमरा भो हमरा भोजनमे प्रयोग कएल जाइबला किछु दुर्लभ सामान यऽ पोरै आओर खमहौर पोरै एहि दुआरे कतौ नहि भेटैत रहैए किए कि एकर लत्ती बहुत पैघ होइ छै केओ अपन चार पर रखलक कि नहि रखलक केओ किए एकर बहुत लत्ती पैघ होइ छै जाहि से कि जङ्गल भऽ जाइ छै आ ई जङ्गल ई जङ्गल लत्ती तऽ छै लेकिन ई खाएमे बहुत टेस्टी होइ छै एकर भुजलो बहुत नीक होइ छै एकर दालि सग्गा जे होइ छै ओहो बहुत नीक होइ छै ओहिमे कनि पियाज तियाज दऽके दऽ दियो तऽ आओर नीक होइ छै ताहि दुआरे तऽ आओर दोसर रहल कि खमहौर खमहौरो लोक जलदी नहि रोपैत रहै छै किए कि बहुत माटिके अन्दर होइ छै फेर कतेक के मेहनत करत ओतेक काले उपाड़त ओकरा तहन तऽ ई उपाड़ैयोमे बहुत मेहनत पड़ै छै किए कि बहुत अन्दर माटिके बहुत अन्दर रहै छै इहोमे लत्ती होइ छै लेकिन केओ कि जकरा कि जकरा जकरा मतलब बेसी नीक लागै छै रोपलक जेना कि हम तऽ रोपै छी लेकिन बहुत कठिन से तैयो होइए किए कि उपाड़ैयैबला नहि रहै छथिन किए कि बहुत अन्दर रहै छै तऽ बहुत हमरासँ तऽ नहि उपाड़ल होयत किए कि बहुत कठिन छै उपाड़ैमे फेर उपाड़लहुॅं तऽ एहिमे इहो रहै छै यदि काटऽ लगबै ई खुद टूटअ लगै छै तऽ एकरा खूब नीक सँ मतलब कटबा एबाके चाही तहने टा एकर तरूआ बहुत नीक होइ छै खमहौरके जे कि लोक ई खमहौर खाइए ओहि समयमे भेटबै नै करैत रहै छै आ जे कि बहुत महत्त्वपूर्ण छै ओइ टाइमके लेल